मध्य प्रदेश के परिवहन की बात करें तो काफ़ी अच्छा है अन्य देशों कि तुलना में परिवहन जैसे कि ट्रेन हो गया बस हो गया हवाई जहाज हो गया ट्रेन ट्रेन से आने जाने की सुविधा बस में घूमने की जगह और घूमने की सुविधाएं काफ़ी उपलब्ध है बस स्टॉप जगह जगह पर बनाए गए हैं हवाई जहाज जो कि पूरे मध्य प्रदेश में तीन से चार हवाई अड्डे हैं काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और पर्यटकों के घूमने के लिए अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह हैं जैसे कि जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर में भेड़ाघाट है घूमने की काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ संगमरमर के पत्थर मिलते हैं जो कि विदेश विदेश विदेशों तक निर्यात किये जाते हैं उज्जैन की बात करें तो मंदिरों के लिए काफ़ी जानी जाती है महाकाल की मंदिर है जो हिन्दू धर्म के लिए काफ़ी मान्यता प्राप्त की है और और बात करें उस अनुपपूर की जहाँ अमरकंटक है जो कि नदियों के उद्गम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है काफ़ी मंदिरें वहाँ पे भी है काफ़ी लोग वहाँ भी घूमने जाते हैं और इसके बाद इंदौर की बात करें इंदौर से तो कुछ दूरी पर मांडू जैसी जगह है जहाँ राजा महाराजा लोगों की महलें हैं वो उनके नाम से प्रसिद्ध है वहाँ भी घूमने की काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें है अलग अलग महलों को महलें देखने को मिलते हैं और अलग अलग राजाओं के नाम पता चलते हैं जैसे अकबर जो राजा था उनके नाम काफ़ी राजा थे जिनके लड़ाई जहाँ जिस जिस जगह पे लड़ाई वगैरह हुई थी उस नाम से प्रसिद्ध है मांडू और हम बात कर सकते हैं भोपाल जैसी जगह की जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है काफ़ी कोटियाँ काफ़ी कोठी हैं वहाँ इसके अलावा काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ जिनका हम घूम कर आनंद लेते हैं और अलग अलग चीज़ों को अनुभव करते हैं और काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि एक बाँधोगढ़ हो गया और दूसरा कान्हा किसली इन जगहों पर घूम कर हमको काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिलती हैं